ہلو اولا والے بھیا جی میں نے خالد کے نام سے بک کیا تھا اولا آپ دیکھ لیجیے جی میں نے چیک کیا ہے میں اوکھلا رہتی ہوں اور میں نے بک کیا ہے صدر بازار کے لیے یعنی اوکھلا سے صدر بازار تک تو مجھے کیوںکہ اس کے لیے جلدی پہنچنا ہے اور ٹائمنگ میں نے جو دی ہے کیا آپ اس پہ پہنچ جائیں گے جی جی میں پہنچ جاؤں گا کیوںکہ مجھے اپنی فیملی کے ساتھ وہاں جانا ہے اور وہاں سامان خریدنا ہے تو اس کے لیے مجھے زیادہ ٹائم درکار چاہیے جی جی میں سمجھ رہا ہوں آپ پریشان نہ ہوئیے جی جی بھیا شکریہ سمجھنے کے لیے کیوںکہ ہم اگر جلدی جائیں گے تو پھر میرا کام جو ہو جلدی ہو جائے گا اور میں واپس آ جاؤں گی اور زیادہ ٹائم نہیں لگے گا کیوںکہ مجھے دوسرا کام کرنا ہے تو کیا آپ آ جائیں گے بھیا جی میں آ جاؤں گا ٹھیک ہے شکریہ